گڈ ایوننگ جی میں بات کر رہی ہوں بولیے جی مل جائے گا پچیس ہزار کا بھی ہے اور بیس ہزار کا بھی ہے اور دس میں بھی ہے سکنڈ ہینڈ دس میں مل جائے گا اس کی ہے جو بیس والے کا ہے اس کی ایک سال کی ہے اور جو پچیس کا ہے اس کی دو سال کی ہے جی بالکل اچھے لگتے ہیں جی وہ بھی ہے اچھی کمپنی کے ہیں آپ لینا چاہیں گے چاہیے کون سا آپ کو انورٹر والا چاہیے اچھا انورٹر والا چاہیے جی جی جی آ جائے گا اس میں بیس میں آ جائے گا آپ کا اچھے کمپنی کا ہے جو چاہیے نا آپ کو وہ مل جائے گا ٹھیک ہے بارہ مہینے کی ہوتی ہے جی تو کب آئیں گے آپ نہیں رات میں بند رہتی ہے نو بجے ہو جاتی ہے بند

نہیں کم نہیں ہوگا

جی ہوتا ہے جی پرسوں نہیں کل نہیں آ سکتے آپ پرسوں آ جانا کیونکہ کل شاپ بند رہے گی میری ٹائم بتا دیجیے جی پانچ بجے آنا ٹھیک ہے تھینک یو